तुस मिगी दस्सेओ की कॉलेज़ दी पढ़ाई च ते स्कूल दी पढ़ाई च केह् फर्क ऐ जि'यां तुस स्कूल दा पढ़ी 'र आंदे न कॉलेज़ बिच ते स्कूल बिच केह् सिक्खदे न जेह्ड़ा तुस कॉलेज़ बिच बी सिक्खदे न पर कॉलेज़ दे पढ़ाई बिच बड़ा फर्क होंदा ऐ ते स्कूल दी पढ़ाई च बी बड़ा फर्क होंदा ऐ जि'यां तुस किश बच्चे ग्रांऽ च पढ़दे न ग्रांऽ च बी पढ़ाई दी जेहड़ा ओह् बड़ा अन्तर होंदा ऐ ते शैह्रे दी पढ़ाई च बी बड़ा फर्क ऐ तुस दस्सो कि एह्दे च केह् फर्क

अपनी वर्दी पूरी धोई दी होनी चाहिदी ही धूली दी होनी चाहिदी ही प्रैस होनी चाहिदी ही बूट काले पैंट नीली कमीज़ जेह्ड़ी यूनिफॉर्म होंदी मतलब साढ़े स्कूल दी जेह्ड़ी ऐही ते ते असें गी ओह् साफ सूथरी होनी चाहिदी ओहदे बाद नाखुन बी साढे़ चेक करदे हे बड्ढे दे हैन जां नेईं फ्ही बाल बी चेक करदे हे बड्डे बड्डे जां निक्के निक्के न ठीक एह् सारी चीज़ें दा उ'त्थें असें गी स्कूल च पूरा दिक्खदे हे कन्नै स्कूल साढा टैम टेबल होंदा हा क्लॉस दा हर इक क्लॉस दा असें रोज़ पढ़ना पौंदिया हियां क्लॉसां फ्ही साढ़ी ब्रेक बी होंदी ही लंच ब्रेक होंदी ही अद्धी छुट्टी ते अस ओल्लै रुट्टी खंदे हे की हून तुस दिक्खो जि'यां कॉलेज़ दी पढ़ाई ऐ कॉलेज़ दी पढ़ाई जेह्का होंदा क्लॉसां ते बौहंदियां पर इं'दा कोई पता निं होंदा ऐ पक्का निं होंदा ऐ की बौह्नी जा नेईं बौह्नी कदें मास्टर कदें चिर लाई ओड़दे ते बच्चे बी अपने मन मरजी दे जंदे होर कॉलेज़ दे बिच यूनिफॉर्म ते होंदी गै पर बच्चे अपनी गै मन मरजी दे रंग बरंगे बनियै आंदे ऐं ते एह्दे च यूनिफॉर्म दा कोई सिस्टम नेईं दिक्खदे हैन कन्नै तुस दिक्खो स्कूल च असें ऐ मार बड़ी पौंदी ही पढ़ाई उप्परा कपडे़ं उप्परा ते कॉलेज़ कोई पुच्छन आह्ला बी नेईं ऐ ते उप्परा पुच्छदे उप्परा उप्परा पुच्छदे जादा कोई बिच जंदा गै निं ऐ इ'न्ना डीप जंदा गै निं ऐ ओह्दे बाद स्कूल अस जि'यां पढ़दे हे टैमें दा ते असें ई डर बी होंदा हा टीचरें दा की असें पढ़ना लिखना नम्बर शैल लैओने ते एह्दे ताहीं अस मैह्नत बी करदे हे ते कॉलेज़ तुस दिक्खो इ'त्थें कुसै दा डर गै निं ऐ इ'त्थें एह् ऐ की अपना दमाग ऐ तुसें ई लगदा कि तुसें अगर कुतै होना जीना ते तुस पढ़गे जां तुसें गी कोई फर्क निं पौंदा ते तुसें इ'यां गै टैम टपाना ते स्कूल च असें गी मां प्योऽ साढ़े पढांदे हे ते हून कॉलेज़ दा जेह्ड़ा जमान्ना ऐ जेह्ड़ा टैम ऐ ते एह्दे च असें आपूं गै पढ़ना पौंदा बड़ी सारी चीज़ें दा तुस दिक्खो अगर डीप गल्ल करचै तां बड़ा गै जादा फर्क ऐ ते कॉलेज़ इक चीज दा एह् फर्क ऐ की बच्चे की मैच्योरिटी दा लेवल जेहड़ा ओह् बधी जंदा ऐ क्युं क्युंकि उसने हून अपने पैरें उप्पर गै सारा किश करना जि'यां पैह्लें निक्के होंदे असें गी मां प्योऽ छड्डने ई जंदे हे स्कूल हून कॉलेज़ ते मां प्योऽ छड्डने निं आंदे हैन आपूं आना पौंदा हून रस्ते च कनेह् कनेह् लोक लभदे कोई कोई कनेहा कोई कनेहा असें ई सोची समझियै लोकें ई दिक्खियै बी चलना पौंदा केईं दफा केह् केह् बोलना केह् केह् नेईं बोलना असें ई कोई सखाने आह्ला निं होंदा ऐ हून असें आपूं गै जे सिक्खे दा होंदा उ'ऐ करना होंदा ते कॉलेज़ दे बिच इक चीज़ दा होर ऐ अस इ'त्थें बड़ी सारी चीज़ें दा पार्टिसपेट पार्टिसिपेशन करी सकने जि'यां स्कूल इ'न्नी पार्टिसिपेशन होंदी निं ही घट्ट घट्ट गै होंदी हियां जि'यां पंदरां अगस्त होई छब्बी जनवरी होई ते होर माड़ी मुट्टी लेकिन जि'यां कॉलेज़ दे अन्दर बड़ियां गै जादा दिक्खो तुस अलग अलग इ'त्थें कार्यक्रम होंदे रौहंदे उं'दे बिच अस बढ़ी चढ़ियै भाग लेई सकने हर म्हीने कोई ना कोई नमां कार्यक्रम चले दा गै होंदा प्रोग्राम फंक्शन कोई चला दा गै होंदा ते अस ओह् ओह्दे च बी पार्टिसिपेट करी सकने ते कॉलेज़ ते एह्दे बिच बड़ा फर्क ऐ ते होर एह्दे अलावा तुस दिक्खो ग्रांएं दे ते शैह्रें च बी बड़ा फर्क जादा फर्क ऐ ग्रांऽ दे जेह्डे़ बच्चे होंदे ते उ'नें ई डर डुर निं होंदा ऐ कक्ख बी ते ओह् अपने मस्त होंदे जि'यां टैमे दे नेईं कोई पक्का निं होंदा जे टैमे जाना गै जाना नेईं ते शैह्रें दे बिच इस चीज दा थोह्ड़ा ध्यान बी होंदा कन्नै होर बी सारी चीज़ें दा बड़ा बड़ा फर्क ऐ